हमारे क्षेत्र में बोहोत सी मौसमी त्योहार मनाए जाते हैं जैसे कि दिपावली मनाई जाती है दशहरा होली आदि बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं उनमें सभी परिवार एक साथ रह कर अपनी पूजा करते हैं जैसे दीपावली की पूजा बहुत ही अच्छे से करते हैं होली भी मनाते हैं बहुत अच्छे तरह से होली में बहुत से लोगों को रंग लगाते हैं अपनी अपनी गाँव में जा अपने अपने गाँव में बहुत से लोगों को कलर लगाते हैं होली अच्छी तरह मनाते हैं दशहरे में लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं गणेश गणेश जी की पूजा करते हैं गणेश जी जब बैठाते हैं तो उसमें बहुत सारी फिर विसर्जन होती है विसर्जन करने जब हम लोग जाते हैं तो बहुत ही धूम धड़ाके से जाते हैं बहुत सी तै बहुत सारी तैयारी करते हैं हम वहाँ अपनी पूजा को भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इन्जॉय करने को मिलता है बहुत सा